महाराष्ट्रा में स्वास्थ्य सेवा जी ॾाढी वॾी तकलीफ़ आहे माण्हू वेचारो सीरियस थो थी वञे पर हॉस्पीटल पहुच पहुच पहुचण में हेतिरी तकलीफ़ु आहे ट्रेफिक में फंसी थो वञे एम्बुलेंस करणु खां पोइ बि माण्हू खे हेतिरी ट्रेफिक थी मिले की माण्हू वेचारो केतिरा माण्हू गुज़री था वञनि पोइ हॉस्पीटल पहुचणु खां पोइ बि हेतिरी लंबी लाइनू थी लॻनि हेतिरी महांगी दवायूं थी मिलनि मेडिकल इंश्योरेंस लाइ ॿ ॿ ॾींहं लॻी था वञनि मुंसीपॉलिटी हॉस्पीटल में गरीब वेचारा पिसी था वञनि हुननिखे महांगी दवाइयूं डॉक्टरनि लाइ लंबी लंबी लाइयू लाइनुनि में इंतज़ारु थो करणो पए